हैलो नमस्ते आप कौन बोल रहे हो

अच्छा वो क्या मैडम मेरे को क्या मेरी तबियत खराब खराब है इसलिए मेरे को क्या दिखाना है काम काफ़ी दिनों से क्या तबियत खराब चल रही है तो मैं क्या मैं मैम मधु शुक्ला बोल रही हूँ से परेशानी क्या है मेरे हाथ पैरों में मतलब कपकपी रहती है और भूख भी बहुत कम लगती है चक्कर चक्कर भी आते हैं ये तीन चार प्रॉब्लम चल रही है इसलिए क्या मैं अब आप बता मेरे को क्या है टाइम दे दो मैं खुद उसी टाइम दिखाने आ जाऊंगी ये क्या है मेरे काफ़ी दिन से चल रही है कम से कम पंद्रह बीस दिन से चल रही है प्रॉब्लम क्या पता वो तो क्या है आप आएँगे दिखाएंगे जाँच करोगे तभी पता चलेगा हाँ ठीक है लेकिन आप कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तो घर पे कौन सी जगह बैठते हो आप अच्छा अच्छा अच्छा चलो ठीक है तो फिर क्या हम दिखाने आएंगे कल आएंगे फिर दिखाने हाँ जो भी हो वो करवा देना क्योंकि क्या ज़्यादा ही तबियत खराब परेशान है बहुत ज़्यादा अब पता नहीं बी पी की प्रॉब्लम से होती है जानें क्या होता है ये तो पता नहीं वो क्या मेरे को भूख नहीं लगती है बिलकुल भी अच्छा अच्छा चलो भूल तो क्या खाते पीते तो हूँ फिर खाने पीने को तो लेकिन फिर भी तबियत पता नहीं क्यों तबियत ज़्यादा खराब ही है हाँ बहुत ज़्यादा रहता है नहीं नहीं अभी तो चेक नहीं कराया सिर में भी दर्द उर्द रहता है ज़्यादा ना वो क्या आपके बारे में हमें बताया था पड़ोसी ने के वो डॉक्टरनी है वहाँ बैठती है तो आप उनको दिखाकर आना वो उनसे ही नंबर लिया है हमने नहीं चलो ठीक है हम आपसे बात कर लेते हैं फोन पे तो कब बैठते हो कब नहीं बैठेते हो हाँ फिर वो करवा देना जो भी हो तो अच्छी बात है मैडम करवा देना ठीक है